आंथ' फरायसालियाव फरायनाय समाव आखिनाय सावगारि आखिनायफोराव बारा एसेबां नांथाबनाय जायाखै जिहेथु होमबाबो जों फरायनायनि गेजेरजों आखिनायफोरखौ गोनां जायो बेनिखायनो जोङो आखिनानै सोलोंनानै जोङो फरिखाफ्राव आखिनांगौ जायो बेनिफ्रायबो जों सोलोंदो नखरावबो जोङो ओरैनो थानाय समाव समखौ एगारालासे जोङो आखिनायजों थाइमखौबो हगारनो हायो जोङो आखिनायफोरखौबो फरायनायजों गोनांथि बेफोरबायदिनो जोङो फरायनाय समावबो फरायनायाबो गोनांथि बेनिखायनो जोङो मोनसे लेबेलनिफ्राय मोनसे फरायलाङाब्ला ख्लास गिदिर जालांनायजों लोगोसे जोङो देनां जोङो ख्लास गिदिर जायोबा जों जेरै एलफि स्खुलफ्राय हाय स्खुल हाय स्खुलनिफ्राय एम इ स्खुल बेफोरबायदि जानानै जि थाखोखौबो जोङो फास खालामनानै जोङो कलेज फरायोबा जोङो बिदिनो गावबा गाव साबजेख बासिनानै फरायनांगौ जायो गावबा गाव लाइन मेजर लाइन गावबा गाव आर्स स्थ्रिम सायेनश स्थ्रिम बेफोरबायदि बिगियान बेफोरबायदि गावबा गाव सोलोंनांगौ जायो इफोरबायदि सोलोङोब्ला जोंनि थाखाय साबजाथाव जोङो फरायनायाव बबे आयदायाव जोङो साबसिन बेखौ जोङो गावबा गाव लाइन लानानै फरायनो हायो बियो जोंनि थाखाय लाइन लानानै फरायनाया जोबोर मोजां उनाव जोङो मोनसे नङा मोनसे लामाजों जों दावगालांबा बे लामाया जेब्लायबो मोजां जायो